جی ہاں حلال میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں جی بتا

ہمارے یہاں کئی قسم کی مچھلیاں ہیں سوبی مچھلی روہو مچھلی بام مچھلی سیلمن تو آپ کو کون سی چاہیے سب سے اچھی بام مچھی

ہاں کانٹوں والی تو چار سو روپے کلو ہے اور بنا کانٹوں کی چھ سو روپے کلو ہے تو آپ کو کون سی چاہیے اچھا ہاں تو کتنا بیعانہ دینا چاہتی ہو ہاں ہاں ٹائم پہ مل جائے گی اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے کا موقع نہیں ملے گا اور آپ کو پچاس فیصدی بیعانہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا ایڈریس پہ ہاں بھجوا دیں گے آپ کو بھجوا دیں گے اور ہمارے یہاں آن لائن آن لائن پے ٹھیک ہے نہیں چارج چارج نہیں لگے گا کچھ ہاں کیوںکہ پہلی لے رہے ہو نا آپ اس لیے ہاں تو یہ ہماری شاپ ہاں ہماری شاپ جو ہے نو بجے سے پانچ بجے تک کھلے گی ہاں ہاں ہاں ہاں ہماری شاپ یہ جامع مسجد پر ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے